आङो ख्रिस्तान धोरोमनि मानसि आंनि जोङो गाव गाव गावबागाव खा जाय हिन्दुफ्राबो हिन्दुफोरनि गावसोरनि माबाफोरखौ मोजां मोनो थिग बिदिनो जोंबो ख्रिस्तान धोरोमफ्राव ख्रिस्तान निटिफोरखौ मोजां मोनो मोजां मोननाया जोंना मोननै माबायाव दङ जेरै बर' दिननि जिसु जोनोम जानायनि समावब्ला मास मोननैसोआ जोंना जिसु जोनोम जानायनिल' गितफोरखौ जों रोजाबनो हायो बेफोरखौबो मोजांखा आरो बिनिफ्राय जेरै दुखु सैनाय बोथोर मोनसे गुड फ्रायडे होननाय मोनसे सम दं बेव जोंहा माखासे रंजानाय मेथाइफोरखौ जों रोजाबनो हाया मोजां मोनब्लाबो जोंना बेबायदि मोनसे रुल दङ आरोखि ओंखायनो बिनिया बे समाव बिनि मेथाइ दं जों बेखौबो जों मोजां मोननानै रोजाबनांगौ जायो ओंखायनो जों मोनसे माबाखौ जों बार' मास बाहायनाया जोंहा इसे माबा दङ आरोख बोथोर लानानै जों बाहायनांगौ ओंखायनो जों दा बुङो जों एक्सुवेलि गावबागाव धोरोमखौ जों बयबो गावनि गितफोरखौ मेथाइफोरखौ जोङो सना सानजोबखायो मुगैथावनायनि बाथ्रा गैखाया बेव थिग बिदिनो जेरै जोंना जिसुखौ जों दा धोरोम लानायखाय जिसुनि मेथाइफोर रोजाबोब्ला जोंनि गोसोफ्रा रेजें मोनो खुसि जायो बोजों बबाव दं बेखौ जों थाल मोनलाया आरो बेबायदि बेनिफ्राय बै गुड फ्रायडेनि मोनसे गुड फ्रायडेनि जिसु हमजानाय बोथोर फैब्ला जोंना बिदिनो मास मोनसे बायदिया देर मास बायदिया जोंना मोनसे दुखु सैनाय बोथोर दं बे समाव जोंना रंजानायनि मेथाइ मोनसेबो जोंहा रोजाबनो मोना आरो बे खालि बे दुखु सैनायनि जिसुआ जेरै दुखु सैदों हमजादों बुजादों बैफोरखौ गोसो खांनानै जों बै मेथाइफोरखौ जों रोजाबनांगौ जायो ओंखायनो जों धोरोम लायोब्ला बेखौबो बेखौबो जों लाथेरजोबनो हाया बे सम लानानै बेबायदि मोनसे राननायनि दङ ओंखायनो जों बेखौबो मोजां बेखौबो मोजां जों रावनिखौबो गाज्रि होननो थाङा आरोखि बेबायदिनो दा धोरोमाव बयबो गाव गावबागावनि माबाखौ बयबो मोजां मोनजोबखायो आरो दा जोंनाथ' नै बर'दिन फैनोसैलाय दा जोंना गोसोआव खेमन खेमन दं रंजानायनि माखासे बिदिनो रंजानाय मेथाइफोर फैगौसैलाय ओंखायनो जोंनि गोसोआ दा माने ओरैबायदि बोथोर फैहां फैहांखाय खुसिजों रंजाहां रंजाहां जागासिनो दं आरोखि